एकटा एहन समयके बारेमे हम बता रहल छी जहन कि हम सुपौलमे शिवम कम्प्यूटरमे डीकैट कोर्स कम्प्यूटरके करैत रहल अछि ओहि समयमे सर हमरा कहलखिन रहै कि अहाँ एतऽ टीचरमे काम करू प्रिया तऽ फेर हम ओतऽ आठ महिना तक कम्प्यूटर टीचरमे काम करलहुँ रहै ओहि कामके अथीमे हम बच्चा सबके सिखाबैत रही कम्प्यूटर चलबैलए ओहिमे मिसटेकसँ डाटा एन्ट्री करैमे हमरासँ कोनो गड़बड़ी भऽ गेल अछि तखन हम सरके जाकऽ कहलहुँ सर हमरासँ डाटा एन्ट्री करैमे गलती भऽ गेल अछि आओर हमरा ओहिके लिए माफ कऽ देल जाए तँ फेर सर कहलक अच्छा हम देखै छिए हम कोशिश करै छिए जे हम एकरा ठीक कऽ आओर फेरसँ दू चारि दिन पाँच दिनमे कहुनो कहुनो कऽ आब बहुत दिक्कतसँ ओकरा कहुनो कऽ ठीक करलखिन आओर ओ ठीक भेलै हम तऽ कहलिए हमरासँ एतेक पैघ मिसटेक कोना भऽ गेलै जे डाटा एन्ट्री करैमे हम मिस कऽ देलिए पहिने तऽ हमरा बहुत डर लागल अछि कि सर जानथिन तऽ फेर की कहथिन लेकिन सर फेर कोशिश करलखिन कोना कोना कऽ कऽ ओकरा ठीक करलखिन आओर फेर हमरा बहुत खुशी भेल जे चलू गलती भेलै सरसँ हम माफी माँगलिए आओर सर ओकरा ठीक करलखिन आओर फेर हम ओतऽ रेगुलर काम करऽ लागलिए